दी बी बाइल बुक दुनिया में वन मिलियन से भी बिकने वाली बुक है ये बुक मैंने भी पढ़ी है ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरे पास पुरानी कॉपियाँ भी हैं विशेष संक्रमण छपी हुई कॉपियाँ हैं हाँ मैं बुक ख़रीदती हूँ ऑनलाइन भी ख़रीदती हूँ ऑफलाइन दुकानों से भी ख़रीदती हूँ और मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है मैं मुझे पढ़ना लिखना रीडिंग करना मेरी एक हॉबी ही है पढ़ना लिखना ये बुक बहुत अच्छी कई बुक्स है खिलाड़ी हैं जिन्होंने किरण बेदी ने बुक लिखी हुई हैं बहुत बुक्स हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं परचेज़ कर सकते हैं उन से हमें कई ज्ञान मिलते हैं हमारे जीवन में बदलाव भी आता है इन बुकों को पढ़ने के बाद से है ना तो हमें किताब पढ़नी चाहिए इंस्पिरेशन्स होने चाहिए हमारी किताबों का ठीक है तो बुक्स खरीदें और उन्हें पढ़ें बहुत अच्छे वाले बुक्स ख़रीदना और पढ़ना